तुसें सारें गी मेरी तरफ कोला नमस्ते जी ते मेरा नांऽ ऐ ज्योति देवी जी ते मैं देवीगढ़ दी रौह्ने आह्ली आं ते मैं बी ए फिफ्थ समिस्टर दी ओह् आं स्टूडेंट आं पढ़ा दी आं आ ते दिक्खो जी जियां तुसें इत्थै पुच्छे दा ऐ कि मतलब के डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी तां ओह् भाषा जेह्ड़ी जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ते एह् तां अस डेली बोलने आं मतलब कि डेली बोलने आं साढ़े अस ग्रां बिच्च ता रौह्ने आह्ले आं ते एह् डोगरी ता अस घर बिच्च सारें कन्नै बोलने आं सारें कन्नै डेली बोलने आं जेह्ड़ी अस सारें कन्नै जियां हून साढ़े घर बिच्च मेरे भ्राऽ ऐ भैया ऐ जियां दीदी ऐ मेरी तां अऊं अस सारें कन्नै बोलने आं डोगरी गै डोगरी गै बोलदे आए बचपन कोला ते अग्गै बी डोगरी गै बोल्ला दे आं जियां डोगरी के उप्पर जेह्ड़ी असेंगी ते ज्यादा मतलब के ध्यान होंदा ऐ कि ज्यादा असेंगी डोगरी बोलना गै अच्छा लगदा अस डोगरी के बोलने आं सारें कन्नै जेह्ड़े साढ़े रिश्तेदार न अस उन्दे कन्नै बी डोगरी गै बोलने आं सारें कन्नै अस जेह्ड़ा इत्थै डोगरी गै बोलने आं असेंगी अच्छी लगदी ऐ डोगरी बोलना सारें भाषें कौला असेंगी जेह्ड़ी डोगरी असेंगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ ते अस तां करियै ज्यादा डोगरी गै बोलने आं